हैलो हां मैडम जी साढ़े ना साढ़े तुस गुआंढी गै ओ एह् साढ़े ना साढ़ी दवारां किट्ठियां गै मिलदियां न ते थोह्ड़ा ना अस चांह्दे हे कि एह्दे बिच कोई ना बक्खरे बक्खरे करी लैंदे हे ते कोई नाली कड्ढी ओड़दे दे हे बिच

दवार चाढ़ी ओडचै जां बक्खरै बक्खरै करी लैह्चे अपनियां कंधांऽ हां इ'यां रोज दिक्खो भी कुतै कंध गै खराब होई जा दवार कोई ते भी ओह् नेईं में ठीक करानी नेईं तुसें करानी इ'यां गै रौंह्दा निं भी ओह् स्यापा गै रौंह्दा पेदा हां हून ओह् नेईं तुस करांदे प्लस्तर नेईं अस करान्ने इ'यां गै ओह् रेही जंदा जे निं हां हां ओह्बी ठीक ऐ ते जां अद्धी अद्धी दवार आपूं बी चाढ़ी लैन्ने अस हां ते दिक्खने आं फिर कुसलै हून जेल्लै कुतै बैह्ल्ला टैम औंदा ना ते फ्ही कुतै मौ हां हून ऐल्लै इ'यां पानिये दी शार्ट बड़ी होंदी नी कनै पानिये दी बड़ी कमी ऐ इस बेल्लै इस टैम ते बड़ी गर्मी जैदा ऐ ते पानी बड़ा घट्ट घट्ट औंदा साढ़े नलकें बी ऐल्लै ते इ'यां हां हून ते ढोइयै ते पूरा निं होंदा ऐ पानी की के घरै शा बड़े दूर ऐ जेह्ड़े साढ़े देसी बाईं होंदिया अपनियां ग्राईं ओह् बड़े दूर न ओह् ते ढोना कुन्नै इत्थै हां ते लेवर लेवर दिक्खने आं कुतै जां तुस तुप्पो ते जां में दिक्खगा अगर जिसी पैह्लें थ्होग उ'आं करी लैह्गे मिस्तरी बी ऐल्लै केह् पता ऐल्लै अजकल लोक नखरे बड़े करदे कन्नै गर्मी बड़ी ऐ नी इत्त ध्याड़ियां लाना हां हून इक थोह्ड़े जेह् कम्मै दी गल्ला भी लोक मुश्कल गै औंदे ध्याड़ियां घट्ट भन्नदे जेल्लै थ्होग कोई ते दिक्खने आं भी लेबर बी ते चाहिदी ऐ असेईं छड़ा मिस्तरी गै केह् करग आह्नियै हां कन्नै साढ़े इत्थै ना गड्डियां बी घट्ट गै पुजदियां न जेह्ड़ा दिक्खो मटिरियल लगग जेह्ड़ा उसी समान लग्गना नां कंधें गी थोह्ड़ा बहुत इट्ट शिट्ट ते ओह् कुदै ढोइयै गै आह्नना पौंदियां दूर ते बड़ा ऐ घरै कोला पर चलो हून केह् करना अगर खच्चरां बी होंदियां न दूर ऐ बड़े इ'यां लोकें कुत्थै ढोना उत्त खच्चरें उप्पर गै चुक्कियै आह्नना पौंदा हां दिक्खने आं थोह्ड़े दिन चार पैसे बी लोड़दे ओह्दे आस्तै हून झटपट ते अस करी निं सकदे इन्ना तौला कम्म हां जां थुआढ़े कश होङन पैसे तां तुस करी ओड़ो फिर मिगी दुहार करी लैह्गा थुआढ़े नै अ'ऊं ते कोई म्हीने दो म्हीनें बाद अस बापस करी ओड़गे हां रोज रोज दिक्खो आं भी असें हून अस जि'यां स्याने स्याने आई गे अग्गें जागत होङन उ'नें थोह्ड़े किट्ठे रौह्ना ऐ उ'नें आपू पिच्छें लड़ना गै ऐ अस ते चलो कट्टी ओड़गे जि'यां जि'यां होग तां

हां कोई कोई गल्ल निं ठीक कोई ना इक कम्म करने आं पंदरां बीह् दिन तक्कर लाई गै छोड़ने आं कम्म बस थोह्ड़े गै ऐल्लै गर्मी ऐ मत भी अग्गें थोह्ड़ी बरसांत आई जाह्ग जेल्लै बरसांत बरसांत भी पानिये दी कोई टैन्शन निं होंदी ऐ कन्नै कन्नै तराई बी दिक्खो आं बरखा होंदियां रौङन तराई शराई आपें गै होई जानी ऐल्लै पानी ढोई ढोइयै सु'ट्टना ठीक ऐ भी कोई निं करने आं सलाह् भी तां ते जेल्लै टाईम लगदा ठीक ऐ